السلام علیکم ہاں جی مچھلی والے سے بات ہو پا رہی ہے میری مجھے سپول ضلع میں جو سب سے زیادہ فیمس مچھلی ہے مجھے وہ چاہیے نام بتائیے کون کون سیمل مچھلی ہے اوکے جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ وہ مجھے چاہیے اچھا ریہو مچھلی وہ کتنے کا آتا ہے کتنے کا آتا ہے مجھے ریہو مچھلی چاہیے لینا ہے وہ کتنے کا آ جایے گا پانچ کلو سنیے بھیا اگر آپ صحیح ریٹ لگا دیں گے تو ہم دس کے جی بھی لے لیں گے اچھا یہ مچھلی اپنی سپول ضلع میں فیمس تو ہے نا فیمس ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے ہی پسند آئے گا آپ بھیج دیجیے اور اس کے علاوہ کون کون سی مچھلی ہے جو بہت اچھی ہے جو زیادہ فیمس ہے جو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے آپ کے پاس جو مچھلیاں ہیں وہ تازہ تو ہیں باکیوں سے مچھلی آپ کے پاس تازہ تازہ ہے نا اچھی مچھلی ہے مطلب فریش ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں آپ سے ایک گھنٹے بعد بات کرتی ہوں السلام علیکم